रोजाबनाय दिन्थिफुंनाय एबा रेकर्डिं खालामनायनि थाखाय मेथाइखौ सायख'नाया सोरनिबा थाखाय गोब्राब जायो आरो सोरनिबा थाखाय इजि जायो जेरै मोनफ्रोबबो मेथाइयावनो मोनफा मोनफा ताल थायो जेरै केमथा ताल कारबा ताल दाद्रा ताल रुपक ताल जुमुर ताल बेबायदिनो बायदि बायदि ताल थायो

मबे मोनसे तालाव रोजाबगोन नों माबे मोनसे तालनि मेथाइ रोजाबनो सान्दों नों बे तालखौ गिबियावनो सायख'ना लानांगोन तालखौ सायख'खांनायनि उनाव बे तालजों बबे मेथाइया गोरोबगोन माबायदि मेथाइ सुजुनांगोन हमनानै ला काहारबा ताल लाबाय बे काहारबा तालाव बे काहारबा तालखौ लानानै नोङो माबायदि मेथाइ सुजुनांगोन नों बेखौ सानहरनांगोन नों जे मिथिंगाखौ लानानै मेथाइ सुजुगोन बा लिरगोन बे सोरबा सासे सिख्लाखौ लानानै लिरगोन बेफोरखौ नोङो गिबियाव तालजों गोरोबनाय सायख'नांगोन नों मा तालनि मेथाइ लिरगोन बेखौ आरामै ताल लायै लायै नोङो मेथाइखौ लिरलांनागोन गिबियाव मेथाइखौ लिरखांनायनि उनाव नोङो सुरखौ होनो नांगोन जे सुरखौ माबायदि सुर होयोब्लाथाय मेथाइखौ गोदै बा देंखो गोनां खोनागोन बे सुरखौ नोङो नागिरनो नांगोन सुरखौ होनो नांगोन जेब्ला सुर होनाया आबुं जाबाय अब्ला नोङो सुबुंफोरनि गेजेराव रोजाबनानै दिन्थिफुंनो हागोन बा रेकर्डिं खालामनो हागोन